दा जुनारफोर फिसिनायाव जोंहा गोबां जेंना नुजायो माब्लाबा मालाबा जेरैहाय जेंना होनोबा जेरै अमाफोर फिनायाव बा मोसौफोर फिनायाव बेफोरो जेनबा बेराम जानानै माब्लाबा थैयो माब्लाबा माने बेफोरखौ फाहामनायाव गोबां जेंना नुजाथियो मा जादों बेफोरो जेन'बा जेरै जुनारफ्रा खिन्थानानै लानो रोङा बेनि थाखाय जों बिसिनि सायाव मोजाङै नायनो रोङाबा बिसोरो थैनांगौ जानानै फैयो जेरै अखा फोर हानायफ्राव बिसोरखौ जेन'बा अखायावनो दोनोबा बेदि थैनो गोनां जायो मालाबा गोजांनायजों बेफोरबादिनो जेंना फोरा बेफोरनो जेंना बिसोरखौ जोथोन लानांगौ जायो मोजाङै नायनांगौ जायो दा माब्लाबा समाव गोबां जेंनाबो जानानै फैयो

जेब्ला गोजानाव थाङो अब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोर थायोबा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा नायो आरो जुदि रावबो गैथाराबा गोबां माने जेंनाबो जायो बे समाव जुनारफौरजों सोमोन्दो थानायावथ' बांद्राय जेबो जेंना नुजाथियाखै मानो होनबा जुनारफोरखौ जेरै अमाफोर फिसिनानै मोसौफोर फिनानैनो गोनांथि समाव जों बिसोरखौ फाननानै रां आरजिनो हायो जेरै बे रांजोंनो न'खर संसार सोलिनायाव बा माबाफोर नांगौ जानाय टाइमाव बेफोर रांखौनो जों बाहायनाय जायो जुनारफोर निफ्राय जोङो माखासे न'खरनि थासारिखौ जों माब्लाबा टाइम आव दाव अमा फिसिनानै जोङो बे जेंनाफोरखौ नांगौनि रां खान रांखान्थि बिथिङावबो जोङो बे जुनारफोरनि फ्राय माखासे रां आरजिनायखौ जोङो मोनदांनो हायो बां गाज्रि मोन्दांथि नङा जुनार फिसिनाया मोजाङानो बे जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंबो न'खराव जों जौगासार लाबोनो हायो दाव फिसिनानै अमा फिसिनानै मोसौ फिसिनानै जेरै मोसौनिफ्राय गाइखेर गाइखेरखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां आरजिनो मोनो बे बादिनो जुनाद फिसिनाया मोनसे मोजां सोमोनदो लाखिनानै जुनाद फिसिनायाव मोनसे मोजां आङो मोन्दांथि मोननो हादों